بہار میں بڑے کاروبار کو لانے کے لیے بڑے پالیسی لائی گئی ہے اسٹارٹ اپ انڈیا بینکنگ لون وکاس کو بڑھانے کے لیے ہمارے بہار میں بہت سارے یوجنا لائی جا رہی ہیں جس سے ہمارے بہار کو ڈیولپ بنایا جا رہا ہے ہمارے بہار میں ڈیولپ انڈیا کا کام کرا جا رہا ہے جیسے کہ ہمارے گیس اسٹیشن کو بہت اچھا اور صاف کیا جا رہا ہے ہمارے بہار میں بڑے سے بڑے ڈیولپ کیا جا رہا ہے اسٹارٹ اپ انڈیا وکاس کیا جا رہا ہے وکاس میں ہمارے بہار کو فیکٹری بنائے جا رہے ہیں بڑے بڑے فیکٹری جیسے چادر کا کپڑے کا روئی کا ہمارے مانپور میں گمچھے کا فیکٹری منائے جا رہے ہیں پٹوا ٹولی میں گمچھے کا فیکٹری بہت زیادہ ہے ہمارے بہار میں دوپٹے کا لکڑی کا کپڑے کا بوٹل کا بہت سارے فیکٹری بنائے جا رہے ہیں